हमसभ बच्चा छलहुँ हेँ तऽ बहुत खेल खेलाइत छलहुँ हैँ जेनाकि गोट गोटरस भेल कबड्डी भेल कितकित भेल तब खेलैत छलहुँ हेँ कितकित खेलैत छलहुँ हेँ तऽ पाँच गोटएके बना लैत छलहुँ हेँ पार्टी ओहिमे हमसभ डारि पारि कऽ घर बनाबैत छलहुँ हेँ आओर एकटा खपटा लऽ कऽ ओहिमे हमसभ खेलैत छलहुँ हेँ ओहिमे किओ हारैत छलथि हे किओ जीतैत छलथि हे ओहिमे हमरासभके छोटमे अपन झगड़ो भऽ जाइत छलए विवादो भऽ जाइत छलए फेर किओ पैघ एलथि तऽ फेर हमरासभके अपन झगड़ा सुलझा दैत छलथि हे तैँ बहुत नीक लगैत छलैए आओर हमरासभके मिथिलाके खेलमे एकटा पचीसी खेलनाइ बहुत प्रसिद्ध अछि जे पचीसीके घर पारि कऽ ओहिमे आठटा कौड़ी रहैत छै कौड़ीमे चारि गोटा भेलहुँ ओहिमे दू दू गोटएके गोधियाँ बनबैत छलहुँ हेँ आओर पचीसी घर पारिके खेलैत छलहुँ हेँ जे बहुत नीक लागैत छलए हमरासभके खेलऽ मे तैँ बहुत नीक खेलसभ छलैए आओर हमसभ बहुत बच्चामे खेला खेलैत छलहुँ हेँ